जोंनि हालामनि जोथोन लानाय माबा हस्पिटालफोराथ' दा बर्त'मान मोजाङैनो दङ जोंनि जोथोनफोरा मोजाङैनो दङ मोनो जोङो माबा जोंनि खाथियावनो प्राइभेट हस्पिटाल दङ मोजां जोबोद मोजां दक्ट'रफोर दङ नार्सफोर दङ बिदिनो पेसेन्टफोरखौ मोजां नायो जोथोन खालामो अननायजों आबोर खालामो ओमफ्राय बिदिनो मोनाफोराव इमारजेन्सि जायोब्लाबो थांब्र'बबायोब्ला लोगो मोनो मुलि दुवालि मोनो आरो जों बिदिनो लोमजाब्र'बबायोब्ला थाङो ओमफ्राय माबा खाथियावनो सोरखारि हस्पिटालबो दङ बेयावबो मोजां जों थांनो हायो बेयावबो माबा फैसा नाङा थाइबाल' रेजिसट्रेसन होनानै जोङो नायजाहैयो दक्ट'राबो थाबाय थाखायो नार्सफ्राबो थाबाय थाखायो सब्बिस घन्टा मुलियाव फैसा नाङा थाइबा रेजिसट्रेसन खालामब्लानो जोङो मोनबोयो जों थांबाय थायो बयबो थाङो जोंनि ओनसोलनि माबाया दा बर्त'मान मोजाङैनो दङ आरो मोजां जों खम बेसैनो जों नायजानो हायो नायजानो मोनो सुबिदा मोनो फिसा फिसौफोरखौ लाङो दिन्थिहैयो मोजां मोजां मुलि मोनबोयो सफैयो बिदिनो सोरखारनिफ्रायनो सफैयो ओमफ्राय मोनो जेखौनो नांगौ बेखौनो मोनो आरो दा बर्थ'मानथ' मोजाङैनो दङ जोंनि ओनसोलनि माबाया दक्ट'रफ्रा नार्सफ्रा बिदिनो जोथोन खालामनाय मानायफ्रा मोजां आरो